नोङो बेंटलनि ना ए आङो एसे गुबुन जायगानिफ्राय सोंहरदों माने आङो बेंगलनि ओमफ्राय आङो सोंहरदोंमोनखि आङो नोंसोरनि जायगानि माबाफोरखौ बारा मिनथिया नालाय बेनिखायनो आङो नोंसोरनि काल्सारनि सोमोन्दै सोंहरनो सानदों आरो नोंसोरनि बेंटलावथ' बर' हारिनि मानसिफोरा काल्सारावहाय जेनेबा दखनाजों लोगोसे मा मा गानफायो जेनेबा ट्रेडिसन औ औ

औ औ आर'नायइआथ' बर'नि मोनसे ट्रेडिसोनेल ड्रेस ना बेखौहाय जोङो जोंनि ओरैथिंथ' एसेबां माने फालिनाय जाया नोंसोरनिथिंथ' आलासि बरायनाय आरो आलासिखौ मान बावनाय बेफोरखौ गासैयावबो आर'नाइखौनो बाहायो ना ओमफ्राय नोंसोरनि ओरैनो बैसागु मागिनाय एबा बैसागु फोरबोआव रंजानायाव मा मा ड्रेस गाननानै माबायो रंजायो हिन्जावफोरा हौवाफोरा

औ औ औ माने जों ओरैथिंथ' बेबायदिखौ नुवा नालाय आङो खोनायोखि नोंसोरनि चिरां सिङाव जेनेबा बेंटल एरिआफोरजों बिदि बर'फोरा बेबायदि गानो जोमो मोसायो होननानै मिनथियो आरो बेनिखायनो सोंहरनाय जादों नोंनावहाय बिदिनो खालामो ना दे होमबालाय ना दोनथ'लायनिसै माब्लाबा रायज्लायफिनगोन